हमारे नेता प्रधान हैं जो कि हम लोगों की काफी मदद कर रहे हैं और नल वगैरह दे दिए लगवा दिए लाइट वगैरह दे दिए सुपता भी बनवा दिया और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था जो कि रास्ता भी दे दिए और हमेशा जब से ये प्रधान हमारे यहाँ के हैं तब से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है और जो भी काम होता है समुचित राय देते हैं सबको सुरक्षित रखना चाहते हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं बाकी यही आने जाने का रास्ता जो है वही में थोड़ा सा विडंबना थी लेकिन अब वह भी सही हो गई है उसको खड़ंजा लगवा दिए और जगह जगह अपना उसको भी रास्ता भी बनवा रहे हैं और जगह जगह नल और बत्ती और हर आने जाने के लिए रास्ता मतलब कोई भी सुख दुख में हमेशा साथ दे रहे हैं और कोई परेशानी हम लोगों को नहीं हो रही है बाकी ये प्रधान हम लोग यह चाहते हैं कि ऐसा ही प्रधान हमारे गाँव में रहे जिससे कि हम लोगों का विकास हो और विकास होने पर कि हम लोग और विकास करें कि और इन्हे इनके प्रधान रहने पर हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है और बस सरकारी काम जो भी आते हैं वह हम लोगों को सब सूचना देते हैं और सूचना देकर के सब एक मीटिंग बुलाते हैं मीटिंग में सबके सामने वह प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव के अंदर जो पास होता है वही कार्य किया जाता है मतलब कोई तकलीफ इन लोग इनके द्वारा नहीं है हम तो यही चाहेंगे कि अगर नेत भी हो तो इसी तरह से हो जिस तरह से मेरा मेरे गाँव का इस वक्त सेमगिरि प्रधान इस वक्त मौके पर मौजूद है और हम तो यही चाहेंगे की हमेशा भविष्य में भी यही नेता रहे ताकि हम लोगों का हमेशा विकास होता रहे और साथ साथ जो है हम लोगों को कोई कठिनाई ना आ पड़े ना आए जब भी कोई भी प्रस्ताव होता है तो हम लोगों के सामने इन्हें रखते हैं